दावबायथाइया जायगायारि फालांगि जौगानायाव जोबोर गोख्रोङैनो हेफाजाब होयो मानोना बै जायगानि मानसिफोरा बे दावबायारिफोरनि गेजेरजों गोबां हेफाजाब मोनो बेसोरनि रांखान्थि आरो समाजखान्थि जौगानायाव बे दावबायथाय यानो जोबोर गोख्रोङै हेफाजाब होनाय जायो मानोना दावबायथायनि दावबायथाइनि जाफुंलुयानो जाबाय रां रां नङाब्ला रावबो दावबायारिफ्रा दावबायनो हाया बेनिखायनो रांनि दारैसो दावबायथाइया जायो बेनिखायनो बै रांफोरा बे दावबायथाइ थानाय जायगायाव खेंस्लायै आरो सिदायैब्लाबो सहैनाय जायो मानोना बे दावबायग्रा मानसिफोरखौ दैदेननाय जाहोनाय लोंहोनाय लांनाय लाबोनाय गारि मथर दखान दला आरो बिदिनो दैदेननायफ्राव गासैबो बे जायगानि मानसिफ्रा हेफाजाब होयो आरो बिनि दारैनो बिसोरनि रांफोरखौ बिसोरो मोननाय जायो बे रांफोरनि मोननायजों लोगोसे बिसोरो गावसोरनि न'खर सालायनाय आरो गावसिनि गथ'फोरखौ फोरोंनाय फेदेरनाय गासैयावबो हेफाजाब मोननाय जायो सरखारनिफ्राय सुबिदा मोनाब्लाबो बे दावबायथाइ जायगा थानायनि थाखायनो बैयावनि सुबुंफ्रा गोबां हेफाजाब मोनो आरो गोबां रांखान्थियाव जौगानो हायो रांखान्थिल' नङा बेनि अनगायैबो गोबां बो बो गोबां जायगाफोराव खना खनला गोबां बिथिंआवनो जौगानाय फैयो मानोना दावबायथाइनि गेजेरजों सोलोंनाय आरो गुबुनखौ जोथोन लानाय गुबुनखौ हेफाजाब होनाय गुबुननि गुबुननि मिथिंगायारि खालसारफोरखौ मिथिनाय गुबुननि दोहोरोम आसार खान्थिफोरखौ मिथिनायाव बे दावबायथाइनि गेजेरजों मोननाय जायो दावबायथाइया ओरैबायदि खालामनाय जायो जायावनाखि मोननैबो जाया गुबुननिफ्राय बेरायहैदों आरो बैयावनि थानाय मानसिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गोथौ सोमोन्दो थायो जायनि थाखाय दावबायथाइया मोनसे जौगाखांनायखौ आरो समाजनि समाजनि रांखान्थि जौगानाय हेफाजाब होयो फालांगिनि खोथायाव दावबायथाइया गोबां हेफाजाब होयो मानोना दावबायथाइ गैयाब्ला फैसानि सोलायलाइनाया खम जायो जेरावनाखि जेराव दावबायथाइ थायो बेयावनो रांखान्थिनि सोलायलाइनाय जायो बेनि दारैनो गोबां बेसेनफोरा फानजानाय जायो आरो गोबां मुइल'बान बुस्थुफोरखौ फाननो हानायनि गेजेरजों रांखान्थि रां आरो रांजों लोगोसे दोहोनफोरखौ आरजिनो हानाय जायो दावबायनायनि गेजेरजों सरखाराबो हेफाजाब मोनो मानोना बेसोरो बेयावहाय टेक्सनि गेजेरजों फैसा मोनलाङो आरो बे फैसाफोरखौ बिसोरो सरखारा गुबुन मोनसे खामानियाव बाहायनो हायो बे फाइसाखौनो आरो बिसोरो गुबुन जौगानाय खामानिफ्राव बाहायनाय जायो दावबायनाइनि था दावबायथिनि थाखैनो गोबां जायगाफोराव दिनै गासैबो जायगाफोराव गोबां मिथिंगायारि दोहोरोमारिनि गेजेराव मिथिलायनाय सोमजिखांदों आरो जादों जेराव मोनसे सासे मोनसे हादरनि आसारखान्थिखौ गुबुन हादरनि मानसिफ्रा मोजाङै मिथिनो हायो आरो बेजों लोगोसे बैयावनि फैसा थाखाफ्रा बे गुबुन मोनसेयाव फैनाय जायो आरो बेयावनि फैसाफोरा बैयावहाय थाङो फालांगिनि गेजेराव दावबायथाइया मोनसे गोजौ बेसेनाव लाङो मानोना दावबायथाइनि गेजेरजोंनो फालांगिया जायो